नमस्कार आसा बरें तूं कशें आसा होय हांव नोटीस केलां की कितले दीस जाला येवना म्हण कितें जाला तुजी फ्रेंड्सूय येल ना तुयी येयल ना म्हाका दिसलें गोडये हॉलिडेज बी आसले म्हण तुमचे आं ओके बरें आं अशें तरी ना कोणेन तरी आतां केन्ना केन्ना किद जाता फास्ट फूड कोणाचें रेस्टोरंट बी बरें चलता तें मातशें नाटकायेन बी कोण कोणूय सांगता कित्या कस्टमर चोड आहा न्हू कोणाचें दुसऱ्या रेस्टोरंटा हें जायना म्हूण मातशें कोणूय हेयी करूंक शकता तेशें कांय ना आमचें रेस्टोरंट बरें क्लेलीनेस बी सगळें बरें आसा तूं तोरी तरी पासून आं ओके सांग के ओके सो तुयेन चयला न्हू केन्ना केन्ना केदे जाता लोकांचे आयकपाची मागीर आमी आमच्या दोड्यांचो तर सो सॉरी तुका कितलें नेक्स्ट टायम एशें आनी केन्ना तुका हें जावपाना ओके नॅक्स्ट टायम आमी आनिकूय क्लीन धोरपाक हें कोत्तोलें मुगे स्टाफां सांगून दोवोतलें की तुमी मातशें क्लेनिनन्स मेनटेन करून दवरा की म्हजे कस्टमराक कितेंय कंप्लेन येवपा शिरी पोडना ओके बरें सांग सांग

या बरें हय या हय सारकें ओके ओके हय सारकें बरें हांव मुगे स्टाफां हांव तूं पयसो प्रेस कंट्रोल देकोन म्हणजे म्हुजे रेस्टोरंटाक कोरपाक लायतले आनिकूय क्लेनलीनस मेनटेन कोरपा सांगतना म्हणजे स्टाफाकूय बी सांगून दोवोतले सो म्हणजे कस्टमराक कांय कंप्लेन येवपा शिरी पोडना नॅक्स्ट टायम ओके ओय

या हय सारकें तुजेले सारकें आमचे आटेन आमी आतां नॅक्स्ट टायम करतले ओके आ बरें थँक्यू